हलो भाऊ मां ओला बुक कराई तव्हां अञा आहिया न आहियो मां लोकेशन त सही विधी हुई मां हेठि ॿीठी आहियां एल पी सवाणी सर्कल पासे में वड़ा पाव वारो बि आहे मुंबईअ ओ वड़ा पाव वारो पेंट वारो आहे ऐं हींअर तव्हांखे छो न थो मुंहिंजो एड्रेस मिले मां त एड्रेस त बिल्कुलु सही पातो आहे मूंखे पीलो वॻो पातलु आहे तहां साम्हूं खां मूंखे त ॾिसण में अचो पिया मां ॿीठी आहियां हिते अॻियां ई